औ हेल' औ औ ओमफ्राय ए औ फैनो हागोन खयजन फैगोन नोंसोरो ए औ फैनो हायो औ औ मोनगोन बास दं साफारि दं औ नोंसोर माखौ लानो गोसो दाम मिलायलायनानै लानो हागोन ओमफ्राय औ नुगोन समावहाय नुयो माब्लाबा माब्लाबा नुलाङा जेन'बा समावहाय हाग्रा सिंफ्राव हाबनानै थायो बिसोरबो खिन्थु बांसिनानो नुलाङो आरो नुलांगोन नोंसोरो फैलानो जाबाय गान्दा औ गान्दाफोरबो नुगोन ओमफ्राय दावराइफोरबो नुनो हागौ बिदि ओमफ्राय सिंहोरबो बोरैबा लाखि जायोब्ला नुनो हायो आरो

जागोन औ जागोन औ जागोन गारिनि दामफ्रा जेनेबा इदिनो एसे रायज्लायनायनि गेजेरजों जेनेबा जोंनिथ' चार्स दङ होमब्लाबो माब्लाबा एसे खमो आरो बिदिनो तिन हाजार नङाब्ला सारि हाजार बिदि जाहैयो मानसिनि सायावबो जागोन आरो नोंसोरो खयजन होन्दोंमोनलाय होमब्लाथ' मोनसे साफारिया जानाय नङा मोननैसो लानांगोन नोंसोरो माने एसे औ सोखो मोखो इदि जागोन आरो मोजां जानाय नङा नोंसोरो गाखोनोहाय मोननैसो लायोब्ला तिन हाजार तिन हाजार सय हाजार बिदि एसे बारनो हागौ औ बे गाइडनोबो एसे उनावहाय होनांगोन सासे थाफागोन नालाय औ

बिदिनो नुयो औ जेखुनु गान्दा मैदेर ओमफ्राय दावराइ ओमफ्राय मोख्रा बिदिनो नुगोन औ दे होमब्लालाय नोंसोरो फैब्लानो जाबाय दे जेखुनु औ दे